नमस्ते मैम बताइए क्या काम था जी मिल जाए जी जी मिल जाएगा जी हमारे एक दो दुकान छोड़ के हमारे बगल में ही है ठीक हमारे यहाँ भी कपड़ा मिलता है अच्छा मिल जाएगा कितना का देता है वह अरे हमारे यहाँ से लीजिए हम उनसे भी कम में दे देंगे अच्छा कपड़ा क्या क्या चाहिए आपको जी जी

हमारे यहाँ से लीजिए हमको आपको कम ही दाम में देंगे आप किस चीज़ का दुकान खोल रहे हैं कौन कौन सा कपड़ा रखना है आपको लेडीस कि जेंट्स जी जी हो जाएगा मिल जाएगा जी जी मिल जाएगा जी

जी जी मिल जाएगा जी जी मिलता है ये साड़ी तेरह सौ रुपये तक मिलेगा साढ़े तेरह सौ तेरह सौ तक अच्छी साड़ी जी जी तेरह सौ में लेंगी तो पन्द्रह सौ तक बिक जाएगा आपका अच्छे से अरे बरांडेड साड़ी है इतने तक तो बिक ही जाएगा जी नहीं ये नहीं हमारे यहाँ कपड़ा अच्छा मिलता है जिसको वापिस वापिस कर लेंगे जी जी हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे हाँ हाँ मिलता है जी जी मिल जाएगा फ्राक लेडीज़ जेंट्स ज सबका कपड़ा मिलता है कितना चाहिए आपको जी हो जाएगा क्या चाहिए आपको दस क्या चाहिए फ्राक आपका हो जाएगा पाँच हज़ार रुपये का दसों